की बात रहै

बहुत बढ़िऑं छै बहुत बढ़िऑं सब चीजके सुबिधा बहुत बढ़िऑं सऽ मरीजके एहिजा देखै छै सब चीजके सुबिधा हर चीजके अथी एहिजा बहुत लोग अब जे भी आबै छै सही होइके जाइ छै एहिजा हर चीजके सुबिधा मिलै छै ओकरा खानाके ई के ओ बहुत चीजके

आब तनी ई अथिये होइ गेलै हॅं तऽ ओ सब के तऽ देखबे करै छै तऽ ओ तनी होइ जाइ छै तऽ अपनो ने अथी होइ छै मतलब सब चीज के इलाज होइ छै

हर चीजके सुबिधा एहिजा मिलै छै बिहारमे आब बहुत सुबिधा होइ गेलै पहिले दिक्कत रहै लेकिन आब बहुत सुबिधा होइ गेलै बहुत मरीजके बढ़िऑं तरीका सऽ देखल जाइ छै ओकर बहुत बढ़िऑं सऽ सेबा होइ छै एहिजा बहुत साफ सफाई छै बहुत एहिजा आबै छै देखबहो तऽ एहिजा भीर लागल रहै छै हॅं बहुत ऐसन छै तू पता कैरि लहो पुछि लहो अगर तोरा अथी लगै छै तऽ नहि बहुत ऐसन तऽ अथी छै ओहि खातिर दिक्कत नहि छै एहिजा बहुत छै सबसऽ केकरो सऽ पता कैरि लहो एहिजा आइके देखहो तोरा सही बुझैतै तऽ फेर अयबहो और लोग ऐल ऐतै हॅं तऽ बौआ आर खात हॅं तऽ बौआके बौआ सबके तऽ जे

ओ दस बजे सऽ लै कऽ तीन बजे तक बैठै छथिन फेर साॅंझमे बैठै छथिन आ मतलब नहाय सोनाय कऽ खाई पी कऽ बैठै छथिन चारि आर बजे अथी पाॅंच बजेमे तऽ फेर आठ बजे नओ बजे राति तक रहै छथिन

हॅं हॅं हॅं सोचै तऽ परबे करै छै ओहिमे तऽ हर चीज के आब महंगाई ने होइ गेलै हॅं रख्हो